ہمیں یوگا بچوں کو دس ورش کے بعد سیکھنی چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کی لمبائی وہ بڑھائی بڑھتی ہے اور وہ طاقتور بنتے ہیں اس سے ہمیں بہت ہی فائدے ہیں

اور ہماری نسیں بھی مضبوط ہو سکتی ہیں اس سے ہمیں یوگا سیکھنی چاہیے یوگا بہت ہی فائدے مند ہے ہمارے لیے ہمیں روز یوگا کرنی چاہیے